संनायाथ' संफेराखै दिनैसिम आङो फा बे संनाय माबायाव खोथायाव एफाबो मोजां मोनखाया नालाय खिनथु थाफादेरनाय दंमोन बिदि बुरजा संनायाव मानथिफोरनि थाखाय पिकनिक जाहैनायाव जेरै जेरै फिम माला जाहैयामोन बे बैसागु बोथोरनि समाव बर'फोरनिया बैसागु बोथोर नालाय बेव पिकनिक जाहैदोंमोन लोगोफोरजों बेव बिदिनो बाजार थाजार खालायनायाव थाफादेरदोंमोन जेरै बाजाराव थांनानै हाथाय हाथाय खालायनायाव अमाफोर ना फिथाइ सामथायफोरखौ बायनायाव दंमोन काप गेलास बिदिखौ बायनायाव दंफायोमोन ओमफ्राय संनायावथ' मिनथिनायाव सङो बिदिनो बर'फ्रा पिकनिकआव अमा सङो अमाखौथ' अमायाथ' बिराद जायो नालाय बर'फ्रा आरो अमायाथ' थाखायो ओमफ्राय बिदिनो दाव थाबाय नंयाबा ना थादेरबाय बिदिनो बे जाबाय बेदरफ्राव आरखि ओमफाय बिदिनो ओंख्रिआव फोर ओंख्रिआवथ' थागोन बिदिनो अनलाफोर दालिखौ बांसिन सङो मानोना दालिया गोरलैसिन नालाय खिनथु मोजांमोन मोनग्रा मानथिफ्रा अनलाबो जायो सबाइबो जायो बिदिनो ओमफ्राय बेफोरखौ जाखांनायनि उनाव मानथिफ्रा बिदिनो लो लों लोंनायफोरबो थायो जेरै लोंनायाव बर'फ्रा कालसारआवनो थाखायो जौ बिदै लोंनाय बैसागुआवथ' बेफोरखौबो लोङो बिदि बुरजा मानथिफोरनि थाखाय संनायाव दंफादेरोमोन बेखौल' होन्नो हायो आं बाखि संफेराखै गाव बिदिनो साराय थाराय बिदिखौ दांफेराखै